گاؤں میں مختلف وہ چیزیں جو بجلی پر منحصر ہوتی ہیں ان میں سے چند یہ ہیں جیسے کہ پنکھا کولر پریس چارہ کاٹنے والی مشین واشنگ مشین فریج اور گیہوں پیسنے والی مشین وغیرہ اور اس کے علاوہ کھیتی پر کھیتی کرنے کے لیے جو چیزیں بجلی پر منحصر ہوتے ہیں وہ ٹیوب ویل ہے اور سولر سسٹم بھی ہے